جی جی سر آپ ایچ ڈی ایف سی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی سر جی جی کیوں سر سر آپ مجھے ریزن بتا سکتے ہیں پہلے کہ آپ کو بند کیوں کرانا ہے کوئی وجہ

اوکے جی سر جی

اوکے سر اوکے کوئی بات نہیں سر آپ یہاں نوئیڈا سیکٹر ون میں آ جائیے گا سروس سینٹر سروس ہیں یہاں پہ سروس کیئر ہے ایچ ڈی ایف سی کا اور آپ اپنے ڈاکیومنٹ لے کر آ جائیے گا آدھار کارڈ پین کارڈ وغیرہ سیدھے لے کے آ جائیے گا آپ کا یہاں پر آنے کے بعد فارم فل کرایا جائے گا اور چوبیس گھنٹے میں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا نہیں نہیں سر ایسے ہو جائے گا وہاں پر آپ کو ایک فارم دیا جائے گا اور ایک اپلیکیشن لکھی جائے گی وہیں پر ہی آپ کی تو آپ کو ریزن وہ بتایا جائے گا آپ کا اور آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا چوبیس گھنٹے میں جی جی سر اوکے سر سر لیکن آپ صبح نو سے شام کو پانچ بجے کے بیچ میں ہی آئیے گا جی سر اوکے سر اوکے تھینک یو سر